अ हेल'

सानदुंबो गोसाथार सान्दुंबो गोसाथार ना फिफां सायायाव जिरायना दङ

अ जानो थांनो होनदोंमोन

आमफाय नोंसोरबो थांनो नागिरदों ना जों ओरैनो साब्रै जानानै दङ अ ज'मा लोगो लालायदो माला मिलायगोन बेखौ मिलायनाय थाइमखौ लानसै थारिक मोनसे मिलायनाय थाइमखौ लानानै आमफाय ज' थांसै अ ओरैनो माला थांनो सानदेआव थांसै नामा जोंहाबो फ्रि जायोना ओंखायनो ओइदिनखालिनो थांनोसै जेनैबा जेनैबा अ आमफाय बेफोरबादिनो मिलायनायबादि जोङो रायलायनानै खांनोसै ज'मा लोगो हमनोसै ज'मा रायलायनानै बिदिनो गारि भारायाव बेसेबां लागोन आमफाय जानाय लोंनायखौ जों लाखा नांगोनना एसे आमफाय जानाय लोंनाय अ जानाय लोंनायखौबो बायनानै बिदिनो बेसे थाङो मिलायलायनानै होसै दे होमबा दोनथ'लायसै बिदिनो जाथोंसै